ड्राइवर साहब हम अहाँके जेना कहने छलहुॅं की हमरा एतेक बजे घर से निकलेके हइ ट्रेन पकड़ेके छलै अहाँ अखन तक नहि एलिए हन आब तऽ एतेक लेट भऽ रहल हन की करब हम दोसर गाड़ी बलाके देखलहुॅं किएकि अहाँ एतेक लेट कऽ देलिए अखन तक नहि एलिए हन हम टाइम से नहि पहुँचब तऽ हमर ट्रेन छूटि जेतै तऽ अहाँ रहऽ दियौ आब हम दोसर गाड़ी देखै छियै हम वएह से चलि जेबै किएकि पहिने अहाँ कहि देने छलिए आब अहाँ लेट कऽ रहलिए हन एनामे थोड़े होइ छै अगर ट्रेन छूटि जेतय तऽ भाइ बहुत आदमीके ट्रेन पकड़ैके छलय नहि पकैड़ पेथिन तैं सब चलते अहाँ रहऽ दियौ हम दोसर गाड़ी देख लै छियै